असांजे शहर आदिपुर गांधीधाम में घणेई सुठा महात्मा गांधीअ जी समाधी आहे असांजे भाई प्रताप जंहिं हिन शहर खे अॾियो सिंध मां आयलु सिंधी जॾहिं शरणार्थी थी हिते आया तॾहिं हिते कुझु कोन हो भाई प्रताप पंहिंजा धंधा छॾे लंदन में पंहिंजियूं कोठियूं छॾे हिन जंगल में अची आदिपुर गांधीधाम वसायो कंडला पोर्ट अहिड़ो सुठो असां खे बंदरु ॾई विया जिते घणनि खे रोज़गारु मिलियो घणेई अॻियां वधिया तमामु सुठो उहो बंदरु अॼु बि मशहूरु आहे सॼे दुनिया में आहे उन खां वधीक बंदर ॿिया बि अची विया आहिनि उन खां पोइ बि असांजो शहरु तमामु सुठो असांजे स्थान ते सभु सिंधी असांजी इंस्टिट्यूट भारत इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ सिंधोलॉजी जेका वॾनि वॾनि ठाही आहे ऐं उन सिंधोलॉजी में घणेई सिंधी हस्तियूं उते हिकिड़ो मलीरु ॻोठु वांगुरु ठाहे वेठा आहिनि उहो मलीरु हुननि जो ई आहे उहो उन्हनि खे ई मिलियो आहे जेके हुते जा राइटर हुजनि संस्कृत जा कार्यक्रम कंदा हुजनि कलाकार हुजनि हुननि खे ई मलीरु मिलियो आहे तमामु सुठो ॾिसणु वारो आहे ऐं देश जी सिंधी संस्कृति जी जेका धरोहर पुराणी उहा सॼी उन्हनि इंडियन इंस्टीटियूट ऑफ़ सिंधोलॉजीअ में चङी तरह सोघो संभाले वेठा आहिनि ऐं उन खे अग अॻियां बि वधाइनि विझाइनि वेठा